हैलो नमस्तै मैडम जी एह् में ना एह् साक्षी दी मम्मी बोल्ला नी एह् मेरे ना लीव चाहिदी ही छुट्टी चाहिदी ही एह् छड़े सिर्फ पंज छे दिन एह् मनाली जाना इ'नेंगी लेइयै बच्चें ई तां केह् होई गेआ मड़ो तुस ते मैडम ओ इन्ना बी नेईं करी सकनी आं केह् आक्खा नै तुस नेईं मड़ो तुस कनेहियां ओ जेह्ड़ियां साढ़े ञ्यानें गी छुट्टियां बी नेईं पांदे इन्ना इन्ना होम वर्क देई ओड़दियां एड्डे एड्डे बस्ते चुकाए दे पेपर केह् लैने होने औंदा उ'नेंगी माऊ दा चूंडा बी नेईं आपूं गै पढ़ा दे इन्ने तुस इयै पढ़ाने होने आं अस केह्ड़े रक्खा नै नल्ला स्कूल नल्ले मैडम अस आवा नै असेंगी टीसी लैने दी कोई जरूरत निं ऐ थोह्ड़े जेह् टीचरें दी गल्ल करने दी अकल निं होऐ